میں ایک بار جامع مسجد گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں ہم سب اس کے اندر گئے تو ہمارا من اس کے مینار پر جانے کا کیا تو ہم اس مینار کے اندر جانے لگے تو اس میں بہت اندھیرا تھا تو مجھے بہت ڈر لگا تو وہاں کے گارڈ نے مجھ سے کہا کہ تم ڈرو مت آرام سے جاؤ کچھ نہیں ہوگا تو میں نے حوصلہ کیا اور آگے بڑھی جب میں اس کے اندر گئی تو وہاں بہو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا بہت اندھیرا تھا میں ہمت کرتے کرتے آگے بڑھی اور پھر میں مینار پر پہنچی وہاں جاکر اتنا اچھا لگا کہ میں بیاں نہیں کر سکتی اتنا سکون کی سانس آئی میں نے وہاں جا کر بہت ریلیکس فیل کیا اور میں نے وہاں سے دہلی کا بہت سندر نظارہ دیکھا میری فیملی کو بھی وہاں جا کر بہت اچھا لگا